अगर हमारे घर में कोई मतलब हमारे परिवार में कोई लोग बीमार पड़ते है और पड़ता है तो हम उनको बहुत हल्का वाला खाना देते है जैसे कि हमारा घर में खिचड़ी बहुत ज़्यादा बनता है उस वक्त जैसे कि रोटी हो गया उसके साथ दूध हम दे देते है और जैसे कि दवाई वगैरह तो ओ लेते रहते है और कुछ सब्जियाँ भी उसके साथ दे देते है और उसको अगर मन नहीं है उसके साथ कुछ मतलब टमाटर की जो खट्टे में कुछ दे देते है क्योंकि उस वक्त आपकी जो आपको कुछ इच्छा नहीं होती खाने वक्त ना तो ये सब हम करके दे देते है